नों सोर

गया

फुलि फुलि नामा जोङो आसामनि मानसि जानानै हालुवा जानानै गय गायनो रोङाबा मा जानोलै जोंनियावथ' फुलिया इसे खम इसे रथ' रथ'बा फन्सास थाखा

आरो गोरलै गोरलै लाङोबा बिदिनो सल्लिस पयसल्लिस बे हा गोरा गुरै दंना एसे हास्राव नांगौलै

जादों सोरनिबा सोरनिबा जोंनियाव पास हाजार कुविन्टेललै दा

फुलिखौ फुलियालाय आंनिया न'आवनो दंखायो नालाय बाजारबा बाजारबा दैथिं हैयो आं बाजाराव फानहैयो जागोन मानो जाया जानो गायनायानि इसे बिदिनो नोंनोबा खयस' दालसो नांगौ इसेबा इसे गुरैया गोग्लैयोलै दाल दाल हिसाबबा एसे बांसिन थांनाय जायो एक हाजाराव बेसेबां जानो पन्सास थाखा नालाय पन्सास हाजार जाहैगोन पन्सास हाजार नों गोजान लानायजोंसो सय हाथ लायो सोरबा फास हाथ लायो ओमफ्राय आरायस'नि खम जाया आराइस' दालनि खम जाया बिगायाव बे माबाया

बे दस बिगाबा ओरैनो औ

दा गायजायो गायनायालाय ओमफ्राय इसे साया थानांगौ आरो एसे साया औ दा गायोबा एसे साया थानांगौ दे